हँ कि काज अछि कोन मोबाइल सैमसन्ग अछि रिअलमी अछि ओप्पो अछि ओप्पो अछि रेडमी अछि रेडमी अछि रियलमी एहिमे सामनेके कैमरा फोटो नीक जकाँ आएत पिछेके कैमरासे कोनो फोटो घिचबै सेहो नीक जकाँ आएत वॉट्सअप करबै कोनो पेपर कागजके तऽ नीक जकाँ आएत इस्पीकर वार्तालापमे इस्पीकर नीक जकाँ काज करत अगर बाहर भी इस्पीकर खोलबै तऽ ओहो नीक जकाँ आएत ओप्पो फोनमे कनि महगा अछि लेकिन ओहिमे फङ्कशन अलग अलग अछि ड्यूल सिम अछि दुइ टा सिम काज करत कैमरा सामनेके कैमरा आओर पिछेके कैमरा बहुत नीक फोटो आएत फ्रेमिन्गसे फोटो कऽ सकै छी हँ भेटतै हँ भेटतै वन प्लस कनि महगा छै लेकिन हँ ओहिमे कैमरा ओकर इस्पीकर ठीक रहत बाहरी इस्पीकर या इस्पीकर बन्दो कऽ के गप करै छै तऽ नीक अछि मेल कऽ सकै छी अहाँ फोटो कऽ सकै छी आगेके कैमरा या पिछेके कैमरा सब भी अहाँ फोटो फ्रेमिन्ग कऽ के पठा सकै छी कोनो कागज अगर ककरो वॉट्सअप करैके अछि तऽ छोटासे छोटा बड़ासे बड़ा कऽ के अहाँ भेजि सक भेजि सकै छी दूरोसे लेल गेल फोटो ओहिमे नीक आएत हँ हँ जी जी आउ दोकानपर आउ

मधुबनीमे जी एस्टेशनके सामने हँ नमस्कार होटलके बगलमे न्यू नमस्कार होटलके बगल हँ न्यू नमस्कार होटलके बगलमे ठीक ठीक ठीक